साढ़े रिलिजन बिच ते सब तूं पैह्ली एह् चीज ऐ भाई असें बुरी चीज सब तूं बुरी जेह्की असें किस चीज दा मांस निं खाना चाहिदा क्योंकि साढ़े खाने आस्तै होर बड़ियां अदर चीजां बनी दियां बहोत किस्म दियां चीजां खन्ने आं अस सब्जियां दालीं अनाज मतलब बहोत किस्म दा ते असें मीट छुड़ियै क्योंकि मीट जानवरें खाना ओह् असें निं खाना चाहिदा क्योंकि उ'नें ओह् रुट्टी बनाई निं सकदे हैन अस रुट्टी बनाई सकने आं रुट्टी बनाइये पकाइये खाई सकने आं लेकिन ओह् निं बनाई सकदे हैन उं'दे आस्तै खाना ओह् किश चीज लब्भे ते ओह् खाई पीये हून मतलब ओह् उप्पर आह्ले इ'यां नै भेजे दे ठीक ऐ अस निं खाना चाहिदा इक सब तूं खराब चीज लोकें गी मोटिवेट करना चाहिदा अज्ज दी डेट बिच ते लगभग दुनिया डे बाय डे जेह्ड़ा नेईं बी खंदा हा ओह् बी खाऽ दा आखदा कुछ निं होंदा जिंदगी ऐ रोज रोज निं आना लेकिन जिंदगी बी ओह् चीज असें इ'त्थें भुगतियै जाना अज्ज अस किसे चीजै ई जान लेइयै खाने उसी नुहाड़ा सोआद बना ने टेस्ट लै ने कल गी साढ़े कन्नै बी ऐसा वैसा हादसा होना ते इ'त्थें साढ़ी मुंडी बांह् लत्त अग्गें पिच्छें होना सर पेदा जि'यां अस उ'नेंगी बड्ढने मुंडी बड्ढियै सुट्टने मुरगे दी जि'यां

ते असें एडवाइज़ करनी देनी चाहिदी सारें ई बाकी अस कुसै गी रोकी ते निं सकदे हैन कि अज्ज डेट बिच एड्डे बड्डे बड्डे बिजनेस चला दे बड़े करोड़पति बंदे इस चीज उप्परा पैसे कमा दे इक नंबर दूआ असें थोह्ड़ा इक साढ़ी कताबां आइयां नि'क्की क्लासां कोला सब्जेक्ट लग्गने चाहिदे साढ़े धर्म धर्म धर्म दे बारे च की यूथ गी थोह्ड़ा अवेयर कीता जा थोह्ड़ा उ'नें सतर्क कीता जा ते भाई तुस बी अपने इ'दे चीजै बारे सोचो ना की फोना बिच डुब्बो तुस गलत चीजें ई फॉलो करो गलत चीजें दे चक्करें च पेई जाओ बाहरलें देशें दे रवाजें ई अपनाओ अपने रवाज गी अपनाओ जेह्का साढ़ा लान ऐ ड्रेस लाने कपड़े पाने तम्बी कुर्ता पजामा साढ़ी जि'यां लेडीज़ पांदियां ते साढ़ा होर साढ़ा जेह्ड़ा बी साढ़ा धर्म बिच लिखे दा असें शास्त्रें अनुसार चलना चाहिदा बस मेरा इ'न्ना गै एह्दे बारे च बी